हेल' बाबु अ हो ए मुलिखौ दिनाव गरथाम जानांगौ ओम फुंआव साहा लोंखांनानै उदै खालियाव नङा फुङाव ओंखाम एसे जानानै दै गुदुंजों लों दे बाबु दै दुंब्रुदजों ओमफ्राय सानसुनि ओंखाम जाखांब्ला गरसे जाबाय आमफ्राय मोनायाव ओंखाम जाखांनायनि उनाव गरसे जाबाव ओम ओमफ्राय नोङो हा अ मुलि बथलखौबो बिदि जाखांनायनि उनाव ओ साम'सनै माबानानै लों दे ओमफ्राय सानसुआवबो साम'सनै आर मोनायावबो साम'सनै

जाग्रा मुवाया नों मैगं गोथांफोर जादों नामा ओ जाथ'नाङामोन एखौ आरो नाफोरखौबो जाथ' नाङा दे उम ओमफ्राय दै गुदुं बेब'हार खालाम बारा थानदा माबायाव माबा नाङा बारा दै गुसुफोरजों दुगै नाङा माबाब्लाथाय थानदा हाबबाथाय गगा मोननायफ्रा थाब हामनो नागिरा ना ओम हायोब्ला दै गुदुंजों दुगै ओम ओम

अ फैनानै एसे माबाफै मुलि हरफिनगोन आं अ अ अ दे ओ